जी जय माताजी ट्रेवल्स से बात कर रहे हैं मैंने कुछ देर पहले दो घंटे पहले कैब बुक की थी जिसमें मुझे बहुत कहीं जाना था शक्ति नगर से वाराणसी जाना था जिसमें मुझे यह ये ड्राइवर चाहिए बात कीजिए मुझे लोकेशन के बारे में बताएं कि कितने टाइम में मुझे शक्ति नगर से वाराणसी बहुत पहुंचा देगा और क्योंकि सड़क निर्माण चल रहा है तो मुझे नए रास्ते से वहाँ पे पहुंचना होगा तो जिसके कारण मुझे ये बताएं कि मुझे कितना टाइम और मैं कब तक वहाँ पहुंच जाऊंगा और मेरा काम कब तक हो जाएगा